ٹیکنالوجی میں ترقی نے آپ کی زندگی کو کیسے بدلا ہے یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں تو ٹیکنالوجی میں دو تین چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں سب سے پہلی تو موبائل فون ہے اس کے علاوہ موٹر ہو گیا جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ فین ہو گیا تو یہ تین اہم چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی میں میرے ابھی سامنے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جو موٹر ہے تو موٹر کی ٹیکنالوجی سے قبل معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو پانی کے لیے بہت مشقت ہوتی تھی ہر کام کے لیے کیونکہ پانی انسانی زندگی کو چلانے کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے بغیر پانی کے نہیں چل سکتی زندگی تو موٹر سے قبل لوگوں کو نلوں پہ جانا پڑتا تھا اور کنویں پہ جانا پڑتا تھا ندیوں میں جانا پڑتا تھا اس کے علاوہ ندی تالابوں کا رخ کرنا پڑتا تھا تو بڑے مسائل ہوتے تھے اور اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس میں صرف کرنا پڑتا تھا تو جب سے موٹر آیا ہے وقت کی بچت ہے اور آدمی کو آسانی ہوئی ہے دوسرے کاموں میں اپنے اچھے کاموں میں وقت کو لگا سکتا ہے دوسری چیز ہے فین ابھی اتنی سخت گرمی ہے اس سے جب تک پنکھے کی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی اس سے قبل معاملہ یہ تھا کہ لوگ ہاتھ کا جو بنا ہوا پنکھا ہوتا تھا اسے استعمال کرتے تھے اور اسے بڑی مشقت سے گھروں میں بنایا جاتا تھا اور اب جب سے یہ پنکھے کی ٹیکنالوجی آئی ہے بہت آسانی پیدا ہوئی ہے ہماری زندگی میں اور ورنہ یہ جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے ہر سال ان انوائرمنٹ کی وجہ سے اس میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا بغیر پنکھے کے تیسری چیز ہے موبائل فون تو موبائل فون کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے زندگی کی ہر شے کو آسان بنا دیا ہے چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ تربیت ہو چاہے وہ ٹکٹ نکالنا ہو چاہے سفر کرنا ہو کسی بھی چیز ہو ہر اعتبار سے موبائل نے ہمیں فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ بجلی کا بل بھرنا ہو جو بھی چیز ہے ہمارے رشتتے دار دور رہتے ہیں لوگ اور وہاں پہ بہت لمبی مسافت کے باوجود ان سے رابطہ ہو جاتا ہے دوسرا سوال ہے کہ